आदिवासी सब रऽ कला हमरा बड़ा पसन्द छै उसब रऽ ड्रेस भी मतलब अलग होइ छै उसब रऽ भाषा भी किछु समझमे ना आबै छै उसब रऽ डान्स उन्स मतलब डान्स बहुत अच्छा लागै छै उसब तीर धनुष चलाबै छै अँ उसब उसब रऽ लैंग्वेज भी समझमे ना आबै छै किछो लेकिन उसबके साथमे रहैमे बहुत अच्छा लागै बहुत अच्छासँ बात करै उसब न